हा मां रैड वैलवेट केक ठाहींदी आहियां स्ट्रोबेरी फ्लेवर ठाहींदी आहियां ड्राईफ्रूट वारो केक ठाहींदी आहियां मैंगो फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर तव्हांखे कहिड़ो खपंदव हा ड्राईफ्रूट वारो सुको केक ॾेढ़ सौ रुपया आहे ऐं इन रेड वैलवेट हिकु पाउन जो रैड वैलवेट केक बसि सौ रुपया आहे ऐं जहिड़ी जीअं ॿ पाउंडस जो आहे चार सौ रुपया अलॻि अलॻि इन जा रेट आहिनि त तव्हां कहिड़ो ठाराहिणु चाहींदा हा तव्हां हमेशा इन वठंदा आहियो इन करे मां तव्हांजे तव्हांखे कहिड़ो वारो फ्लेवर खपे रेड वैलवेट वारो अछा त तव्हांखे मां सौ असी रुपया लॻाईंदसि तव्हां वठंदा ॿ अछा ठीकु आहे पाइनएप्पल अछा पाइनएप्पल वारे जी प्राइज आहे न अढाई सौ रुपया आहे अढाई सौ रुपया आहे पाइनएप्पल वारे केक जी प्राइज

ठीकु आहे तव्हां हिकु सां गॾु ॿ केक वठो था त मां इन में थोरो प्राइज तव्हांजे लाइ घटि कयां थी ही तव्हां तव्हां इन जा ॿ सौ वीह रुपया ॾिजो मूंखे अछा ठीकु आहे त असां वटि न सभु तरह जी जी आहे न वैराइटियूं अवेलेबल आहिनि जेका हा जीअं कैंडल्स वग़ैरह बि आहिनि बलूंस वग़ैरह आहिनि तव्हांखे अगरि न डेकोरेशन करिणो अथव त उन लाइ बि असां वटि सभु सामान आहिनि

बलून जो पैकेट पंजाह रुपए बि आहे सौ रुपए बि आहे नंढे वॾे साइज जे मथां आहे हा जी ठीकु आहे

हा उहे सौ रुपया अछा ठीकु आहे पोइ मां हीउ केक जो ऑडर पक कयां जी ठीकु आहे